जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि हमारा देश भारत किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों से पीछे नहीं है सभी में आगे है हमारा भारत संगीत के क्षेत्र में भी अन्य देशों की तुलना में आगे है यदि मैं बात यदि हम बात करें एक सिंगर के रूप में एक गायक कलाकार के रूप में मैं हम हम अपने भविष्य के लिए गायन के किसी लक्ष्य या आकांक्षा के बारे में तो बारे में सोचें तो प्रत्येक अच्छी गाने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसे एक प्लेटफ़ोर्म मिले जिस जिस पर वह अपने कला का प्रदर्शन कर सके जैसे आज कल कईं रियलिटी शोज़ टी वी पर प्रसारित किए जाते हैं जै जिनमें जाने का कई बच्चों का सपना होता है जैसे कई प्लेटफ़ोर्म प्लेटफ़ोर्म जिन के नाम इंडियन आईडल इंडियाज़ गोट टैलेंट सारेगामापा जैसे कई रियालिटी शोज़ होते हैं इनमें इनमें जा कर व्यक्ति अपना नाम कमा कमाता है और साथ ही कई लोगों को जागरूक करता है जो गायन के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं तो उन्हें से शिक्षित करता है और हाँ मैं इंडियन आइडल जैसे म्यूज़िकल रियेलिटी शोज़ देखती हूँ और उसमें मुझे कई गायक कलाकार पसंद हैं जिनकी सहायता से जिनकी मदद से मैं गा जिनकी मदद से मैं गा सकती हूँ और वे लोग मुझे जागरूक करते हैं जैसे कहीं ब कई गलक गायक कलाकार के मैं नाम बता सकती हूँ जैसे नेहा कक्कड़ पवनदीप राजन अरूणिता और भी कई कला गायक कलाकार हैं जिनके गाने दुनियाभर में फ़ेमस हैं और उनके गाने हमें भी अच्छे लगते हैं और वे बहुत ही मधुर अच्छा गाते हैं